होमियोपैथिक तो अच्छी दवाई है लेकिन लोग लेकिन लोग क्या करते हैं जो वो कम यूज करते हैं और जा कर हॉस्पिटल सब में सब से पहले वही यूज करते है लेकिन नहीं होमियोपौथिक दवाई अच्छी है क्योंकि वो आयुर्वेद से बना है इस लिए लोग को वही पहले यूज करना चाहिए हम लोग वही करते हैं पहले हेमियोपथिक से दवा लेते हैं और उससे यदि ठीक हो गया तो हो जाता है नहीं तो हम बात तभी बाहर जाते हैं हॉस्पिटल नहीं वो तो अनेक रंग के आइ क्या क्या चीज़ से बना रहता है लोग को जल्दी ख़राब ही कर जाता है इस लिए लोग पहले हेमोपथी करना चाहिए उसके बाद बाहर जाना चाहिए लेकिन लोग क्या करते हैं हेमियोपथी को नहीं करते हैं और पहले हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन नहीं हम लोग पहले जाते हैं हेमियोपथिक डॉक्टर से सलाह लेते हैं अपना दुख बताते हैं जो हम को ये दिक्कत है वो दुख समझ कर बनाते हैं उसके बाद दवाई को देते हैं तीन चार रंग की दवाई देते हैं उस में दवाई मिलाते हैं और हम को समझा देते हैं इस दवाई को ऐसे खाना है हम उन से समझ लेते हैं समझ के आ जाते हैं अपना घर उसी का यूज करते हैं तो आठ रोज़ पंद्रह रोज़ इससे होता है और ठीक हो जाता है इसी से और और अंग्रेज़ी दवाई अंग्रेज़ी दवाई तो आज खाए कल ठीक हुए लेकिन वो तो तक ख़राब ही करता है ना थोड़ा उन्टा पुंटा खिला गया बस गया कहानी ख़त्म इसी लिए पहले हेमोपथिक हम लोग करते हैं और करना चाहिए इस लिए हम भी करते हैं और दूसरों को भी सीखाते हैं कि पहले होमियोपथिक करिए उसके बाद बाहर जाइए हम लोग को यही सीखाते हैं सभी को